एह्दे साह्नू एह् दस्सेआ गेदा कि साढ़े जेह्ड़े घार ऐ साढ़े घरा दे कोल कोई तलाब तुलाब ऐ साढ़े घरा कोल बड़े ही तलाब ऐं बड़ियां ही नदियां ऐं जेह्ड़े कुछ ऐसे लोक होंदे ऐ जि'न्ना नूं कोई फिकर नीं होंदी ओह् गंदगी मचांदे आं ओह् सोचदेआं कि आहीं अपना घार ही दिक्खना ऐ ते बार जेह्ड़े नदियां जेह्ड़े तलाब न उ'नै लोक उत्थै कपड़े धोंदे ऐं नहांदे ऐं सफाई सफुई नीं रक्खदे गंदी चीजां सुट्ट दिंदे आं कुछ खाना कोई पैकेट पुकेट ओह् उ'दे बिच्च सुट्ट दिंदे आं जेह्ड़ी साढ़ी नदियां ऐ ओह् सारी गंदियां होई जंदियां ते जिसकी जेह्ड़ी बजहै कन्नै जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् खराब होई अंदा फिर जेह्ड़े लोक जेह्ड़े कुछ लोक होंदे ऐं ओह् सोचदे ऐं कि जेह्ड़ियां साढ़े इधर दियां नदियां ने ओह् साफ करदें आं होंदे आं कोई कोई लोक जेह्ड़े बचैरे चंगे होंदे आं कि सोचदे आं जेह्ड़ियां इधर दियां नदियां ऐं ओह् साफ रक्खनियां चाह्दियां ते इत्थै जेह्ड़े लोक खंदेआं ते सुट्टी औड़दे आं ते एह् नेईं करना चाहिदा इत्थै जेह्ड़े कपड़े धोंदे लोक ते अपने घार कपड़े धोवो इत्थै नेईं जैदा टैंकियां लगी दियां पानी घार आंदा थोह्ड़ा पीने आह्ला पानी खराब होंदा ऐ होर बी इदे कन्नै बड़ियां बमारियांं लगदियां पानी दी बजैह् कन्नै साढ़े इधर पानी ऐ ते बड़ा पर साढ़े इधर लोक जेह्ड़े कपड़े धो दिंदे आं गंदगी मचा दिंदेआं उत्थै जांदेआं एह् करदेआं साह्नू एह् नीं करना चाहिदा साह्नू बंद करवाने चाहिदे ते होर बी इत्थै बड़े तलाब ऐं जेह्ड़े इधर तलाब ऐं नदियां इधर बड़ियां ते जैसे कि जियां तुस सोची लो साढ़े इधर बनेआ ही ओह् जल शक्ति जोजना साह्नू उदे ते साह्नू उ'दे ते सोचना चाहिदा कि नेई एह् चीज सेही ऐ साह्नू साढ़े इधर दियां जेह्ड़ियां नदियां ओह् साफ रखनियां चाहिदियां ते साह्नू साफ सफाई रखनी चाहिदी ऐ ते जेह्ड़ियां साढियां नदियां साफ होंनगियां अस हर जगहा इंजाये करी सकनेआं अस वोटिंग करी सकदेआं फिशिंग करी सकदेआं होर बी बड़ियां चीजां जेह्ड़ियां साह्नू सोच समझ केह् करनियां चाहिदि यां गंद नीं मचाना चाहिदा साढ़े इधर पानी दे सोरस इ'न्ने ऐ लोक घार जाके नहाओ घार जाके धोवो लोक एह् हो करदेआं इत्थै गंदे गंदे पानी होंदे जेह्ड़े पतन पानिया गी गंदगी ऐ एह् साढ़े साढ़े इधर दे लोक ऐ जेह्ड़े इं'दी सोच ही साफ रखने दी नीं ऐ इंदी बजह ने गे सारा कुछ होंदा ते साह्नू उस चीजा दा ध्यान रखना चाहिदा कि साह्नू साफ सफाई रखनी चाहिदी ऐ पानी गंदा नीं होन देना पानी साफ होएगा साढ़ा जेह्ड़ा शैह्र ऐ ओह् सोह्ना लगेगा लोकां नूं अज्ज इक लोक खराब होएगा जेह्ड़े दूए उ'न्ना नूं प्रेरणा देनी चाहिदी कि इ'यां नीं करो पानी गी साफ रक्खो नहाओ घार नहाओ घुम्मन आओ दिक्खो फिशिंग करो वोटिंग करो बड़ियां चीजां ऐ ते इसी बजहै ने अस पिछे रेही जने साह्नू लोकां नूं एह् ही दस्सना चाहिदा कि गंद नीं पाना साफ सफाई रक्खो अगर नहाना घार नहाओ अगर नहाना ही ऐ ते साढ़े इत्थे इनें स्विमिंग पूल बने दे जेह्दे कन्नै ओह् वोटिंग छोटिंग करो पानी साफ रक्खो साफ सफाई रक्खो